म्हाका पर्यावरण आनी प्रदुशण ह्या विशयाची खूब आवड आसा गांवठी वनस्पती ग्रामीण भागांतल्यो वनस्पती पाक कला आनी वाचन आनी लेखन साहित्याचीय बी खूब आवड आसा हांव भजनांतय भाग घेता तोवूय म्हजो छंद आनी ना नाट्य कलेचोय म्हाका छंद आसा